रोज़ की बदलती दुनिया को देख कर हम विचार कर सकते हैं की जब हम पहले की दुनिया के बारे में जब विचार करते हैं तो आज से करीब दस से बीस साल पहले जो गांव में अगर अपन रहते थे या फिर कहीं भी अगर अपन रहते थे तो अपने लोगों में एक अपना भाव रहता था जिसमें की हम लोग कोई भी अगर अपन कार्य कभी भी अपन काम कर रहें हैं कहीं भी अगर विकट समय पर अगर अपन फंसे पड़े हैं तो एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करना पसंद करता हैं एवं करता भी है लेकिन आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो अगर अपन शहर में रह शहर में रह रहें हैं तो उसमें आस में आस पास में एक पड़ोसी भी एक दूसरे को पड़ोसी को भी नहीं जानता और जो लोग हैं आपस में एक दूसरे में हीन भावना उत्पन्न हो रखी हैं उनमें वो लोग एक दूसरे को ईर्ष्या भाव से देखते हैं और एक तरीके से वो एक मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वो लोग आपस में मदद भी नहीं करते तो इसलिए देखा जाये तो रोज़ बदलती दुनिया के विचार करते हुए अपन ये बता सकते हैं कि ये दुनिया बदल रही है और हमको इसके बारे में सोचना चाहिए विचार करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए